ہاں میں نے کے کئی ایسے کھیل کھیلے ہیں اُس میں سے ایک کھیل ہے وہ ہے جس کو بولتے ہیں گلی بلّا وہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی الگ ہی کھیل ہے جس میں کہ کھلاڑیوں کی کوئی خاص تعداد نہیں ہوتی ہے جو جتنے چاہیں آپ اتنے پیلیئر کھلا سکتے ہیں زیادہ زیادہ چھ سات ہوتے ہیں اُس میں پیلیئر پیلیئرس کھلاڑی جو ہیں اُس میں چھ سات یا پانچ دو بھی ہوتے ہیں ایک بھی ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ہے آپ کس طریقے سے کس حساب سے کھیلنا چاہتے ہیں اور اُس میں ایک گلی ہوتی ہے اور ایک بڑا سا بلّا ہوتا ہے اُس سے گلی کو چاہے آپ کتنی بھی دور ماریں کوئی بانڈری لائن نہیں ہوتی ہے اُس میں ہم تھوڑا سا مارنے کے بس دو روٹی تین روٹی بنتی تھیں اِس طریقے سے وہ الگ ہی کھیل تھا جو میں نے جب کھیلا تھا مجھے بہت پسند تھا وہ کھیل کھیلنا اور میں نے بڑے ہی دِل سے اُس کھیل کو کھیلا تھا بڑا ہی مزہ آتا تھا کھیلنے میں گاؤں میں زیادہ یہ کھیل ابھی بھی کھیلا جاتا ہے